आं थांनाय बैसागुवाव बाउखुंग्रि गाखोदोंमोन गाखोना गाखोयै गाखोयै गाखोनानै गोजौवाव मन्दिर दङ बाथौ दङ खुलुमस्रां आरिस्रां फैबाय फैनानै आरो बे बाउखुंग्रि एरियाया क'क्राझार ओ हरनागुरि खाथि जायो टाउनबो खाथि जायो बेयाव बोसोरै बहुद लोब लोब गोबां मानसि जायो बिदिनो खारनाय बारनायबो बादायलायनाय जायो खमलायनाय बादायलायनाय जायो गाखोनायबो बादायलायनाय जायो सोर सिगां थांनो हायो बिदि कम्पिटिसन जालायलायो जाबादि बियो बैसाख मासनि संक्रान्तियाव जायो बादायलायनाया बेयो क'क्राझारनि सानजा खोला ख'नायाव जायो क'क्राझार कलेजनि